मिथिलाञ्चलके सबसँ मतलब एहन अथी छै मतलब व्यञ्जन जे सबसँ पहिले भेल चाइ चाइ जे छै से सबके एहन चाइ चाइ छिए जे सबके टेन्शन दूर करै छै आओर ओहिके बनबैके लेल जे छै अहाँ चाइमे चाइ बनबैके लेल पानि चिन्नी चाइ पत्ती दूध अगर अहाँके पास दूध नहि अइ तऽ बिना दूधोके चाइ बनि जाइ छै मिथिलाञ्चलमे हमसब जे छै बिना दूधोके चाइ बना लै छै बिना दूधके चाइ कोना बनबै छै से अहाँके बता दै छी बिना दूधके चाइ एना बनै छै अगर अहाँके पास दूध नहि अइ तऽ अहाँ चिन्नी चाइपत्ती पानि आओर ओहिमे हल्का निम्मक निम्मक द दियौ आओर निम्मक अगर नहि दैके मोन अइ अहाँ नेबो नेबो जे छै नेबो दऽ कऽ अहाँके चाइ बनत अगर नेबोओ नहि अइ तऽ नेबोके पत्ता दऽ कऽ आओर नीक चाइ बनत नेबोके पत्ता देलाके बाद जे छै ओ लाल ओकर नाम छै लाल चाइ सबसँ नीक लेमन टी कहिऔ या लाल चाइ सबसँ नीक भेलै आओर ई जे छै बनेबै एना कऽ तऽ अहाँके बहुत नीक लागत आओर जे छै एगो प्रसिद्ध छै सबसँ आसान खाना छै खिचड़ी खिचड़ी बनबैमे जे छै ओना जे अहाँ खाना बनेबै तऽ भात बनाउ दालि बनाउ सब्जी बनाउ जे बनाउ तऽ मतलब बहुते मगजमारी होइ छै मतलब कि बनाउ नहि बनाउ ओ खिचड़ी बनाबैमे एहन किछु नहि छै खिचड़ी बनाबैमे जे छै अहाँके चावल लागत दालि लागत आओर निम्मक हल्दी लागत सब किछुके एकमे मिलाकऽ आरामसँ चढ़ा दिऔ आओर सब नीक बनि जाएत आओर आलूके उसिनके ओहिमे चटनी बना लिअऽ तऽ खिचड़ी चटनी जे छै से सबसँ नीक हैत आओर ओहोसँ नीक सबसँ नीक जे होइ छै मछली होइ छै मछली बनाबैके लेल अहाँके मछली मतलब आनऽ पड़त मछली आनिके खूबके धोइके मतलब बढ़िआँसँ ओकरा धोइके धोलाके बाद जे छै ओहिमे हरैद लहसुन दऽ मिलाके फेर ओकरा तेलमे तरिकऽ तरि तरिकऽ मतलब जतेक छै एक एकके तरिकऽ राखिऔ अलग अलगमे राखलाके बाद जे छै अहाँ ओहिमे फोरन दिऔ फोरन दऽ कऽ जे छै फोरन फोरन दिऔ फोरन फोरनमे अहाँ जीर तेजपत्ता पचफोरन जे सब होइए अहाँके सबकिछु दऽ दै छिए ओकर बाद जे छै लहसुन हैत कनि ओ लहसुन कनि दऽ कऽ भुजि देबै भुजलाके बाद जे छै पिआज पिआज गिराकऽ पिआजके बढ़िआँसँ भुजि देबै आओर पिआज गिरेलाके बाद जे छै ओहिमे अहाँके पास जे टमाटर अइ टमाटरके दऽ कऽ भुजि देबै तकर बाद धनिआ हल्दी मिरची गरम मसल्ला जतेक भी मसल्ला होइ छै मतलब अहाँके पास जतेक मसल्ला अइ दऽ कऽ सब मसल्लाके मतलब दऽ कऽ पानिमे मिलाकऽ ओहिके बाद जे छै अहाँ लोहिआमे दऽ कऽ भुजि देबै बढ़िआँसँ भुजलाके बाद जे छै ओहिमे गोट गोट जे छै से माछके सबसँ मतलब मेन मसल्ला गोट छिए जे अहाँके देबै तऽ सबसँ नीक माछ बनत तऽ गोटके पीसिकऽ आओर जखन मतलब मसल्ला भऽ जाएत अहाँके पीसल तऽ मसल्ला पिसलके बाद जे छै अहाँ पीसिकऽ मसल्ला आओर मतलब गोट पीसिकऽ ओहिमे पानि देबै पानि देलाके बाद लोहिआ लोहिआमे गोट दऽ कऽ ओकरा रस जतेक अहाँ जतेक आदमी खेबै या जेना जे रस देलाके बाद जे छै ओकरा पाँच मिनट दस मिनट तक मतलब बरकऽ देबै जखन ओहिमेसँ बुलबुला छोड़ऽ लागतै बुलबुला छोड़ऽ लागै छै जखन तखन ओहिमे मछली गिरा देबै मछली गिरेलाके बाद दस मिनट रहऽ देबै दस मिनट रहऽ देलाके बाद जे छै दस मिनट रहऽ देलाके बाद अहाँ ओहिमे जे छै मछली गिरा देबै मछली गिरेलाके बाद जे छै फेर अहाँ कनि देर बरकऽ देबै ओकर बाद अहाँके जतेक जखन जेना बरकेनाए बरकाकऽ उतारि लेबै आओर ई भऽ गेल आओर इहो जे छै ने मिथिलामे दही दहिओ बड़ नीक लागै छै दही पौरैके तरीका बताबै छी हम दही पौरैमे जे छै अहाँके दूधके बढ़िआँसँ औँटिकऽ बढ़िआँसँ औँटलाके बाद जे छै अथी कऽ कऽ गरम मटकूरी आबै छै मटकूरीमे दूध डालिकऽ ओहिमे कनि दही लऽ कऽ गिरा देबै कनि दही गिरेलाके बाद ओकरा हाथसँ मिला देबै हाथसँ मिलेलाके बाद अहाँ जे छै छाउरपर या तऽ धूप रहै छै ठण्डामे तऽ ओना नहि होइ छै तऽ या तऽ आटा जे होइ छै आटाके डिब्बा ओहिमे ओहिमे राखि सकै छिए हम बढ़िआँसँ राखिकऽ बहुत बढ़िआँसँ गरमसँ जाहिसँ हराइ तराइ नहि ओहिमे दऽ कऽ दही बहुत नीक पौराइ छै आओर जे छै भोज सबमे बहुते रङ्गके व्यञ्जन बनै छै एकदम बड़ी बड़ी जे छै ओ तऽ आओर अथी बड़ी बड़ीमे कि लागै छै बड़ी बनैऔ अहाँ तऽ बेसन लागत बेसनमे अहाँ जे छै कनि सोडा सोडाके बाद जे छै निम्मक हीङ्ग हीङ्ग हीङ्ग देबै ओकर बाद जे छै ओकरा खूबे फेन मने हाथसँ फेनबै एतेक फेनैके छै जे ओहिमे तकर बाद हाथसँ लऽ कऽ आओर पानिमे कनिक गिराबैके छै अगर ओ अलगि गेल अगर ओ बेसन अलगि गेल अहाँके तऽ बुझिऔ बड़ी अहाँके बनि गेल मतलब खोँटा सकैए सिद्ध भऽ सकैए अगर नहि अलगल तऽ बुझिऔ नहि बनल तऽ ओ जे नहि बनलै तऽ फेर अहाँ कनि जादा करबै आओर लऽ कऽ तकर बाद जे छै बड़ी बड़ी खट खोँटलाके बाद अहाँ